हाँ शिक्षित व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं आती है वे हर समस्या के समाधान उनके पास होता है अगर वह कहीं फँस जाते हैं तो उनको उनको जीवन में कोई भी मदत मिल जाती है किसी न किसी क्योंकि उनको पास वह चीज़ रहती है उनके पास उन चीज़ का ज्ञान रहता है और अशिक्षित व्यक्ति कभी कभार हर जगह फँस जाते हैं उन्हें समझने की क्षमता नहीं रहती है उन्हें कुछ समझ नहीं आता है अगर कहीं कुछ भी काम करते हैं बैंको में जाते हैं या कोई सा भी काम लेते हैं तो उन्हें प्रोपर पता नहीं होता है वह हर जगह पढ़ नही पाते हैं सही से उन्हे कुछ ज्ञान नहीं रहता है उन्हें हर जगह फँस जाते हैं और शिक्षित व्यक्ति के जीवन में वह कैसे न कैसे वह निकल जाता है क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान रहता है ओर हर चीज़ से समस्या से समाधान करने का उनके पास तरीका रहता है कि कैसे इस चीज़ से निपटना निपट सकते हैं और अशिक्षित व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता वह उसको न किसी चीज़ का ज्ञान रहता है न उसको किसी चीज़ का तजुर्बा रहता इसलिए अशिक्षित जीवन में कहीं ना कहीं उसके कमी रहती है